हल्लो हा ॿुधायो ॿुधायो आंटी हा ॿ कलाक परे अथव हिकु किलोमीटर पंज हज़ार पवंदव विथ फ़ैमिली जा अरे विथ फ़ैमिली घटि पवंदव ॿुधाए रखिजो चारि सौ रुपिया हिकु माण्हूंअ जो हिकु किलोमीटर तओ न ओतिरो ई अथव रेट तव्हां ॿुधाए रखिजो सोचे सम्झी करे हा ॿुधाइजो सोचे सम्झी करे जीअं हुजेव ठीकु आहे जी त पोइ फ़ोन कजो ठीकु आहे ओके